میرا تجربہ کینن تین ہزار ڈی کیمرا خریدنے کا کافی مایوس کن رہا اس کیمرے کی بلڈ کوائلٹی بہت کمزور ہے اور پلاسٹک بہت سستا لگتا ہے تصاویر کی کوائلٹی بھی معتدل ہے خاص طور پر لو لائٹ میں پرفارمنس انتہائی خراب ہے آٹو فوکس لو اور غیر متحرک ہے جس سے اکثر اہم شاٹس مس ہو جاتے ہیں بیٹری لائف بھی امید کے مطابق نہیں ہے کل ملا کر اس قیمت میں بہتر آپشنز موجود ہیں میں کینن تین ہزار ڈی کی سفارش نہیں کروں گا